मैंने दस दिन पहले मेरे लिए एक जीन्स लाने की मैंने सोची और मुझे एक ब्राउन कलर की जीन्स चाहिए था मतलब जो ब्राउन कलर की चाहिए था मेरे पास वो कलर रंग नहीं था तो मैंने सोचा एक मॉल में चलते हैं वहाँ तो अच्छे अच्छे जीन्स मिलते हैं सस्ते में तो मैं वहाँ पर चली गई और वहाँ पर देखा कि बहुत सारे का रंग के जीन्स हैं और मैंने वहाँ से जो ब्राउन रंग की जो जीन्स थी वो मैं लाई ले आई और वो थोड़ा ज़्यादा था सस्ता नहीं था थोड़ा ज़्यादा था फिर भी मैं ले आई वहाँ से और घर पर आ कर जब मैंने वो देखा मतलब पहन के गई मतलब पहन के थोड़ा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तब मैंने सोचा कि ये दो मतलब दो महीने तीन महीने तक चलेगा और ज़्यादा नहीं चलेगा लेकिन वो अब भी मतलब इतना ज़्यादा वो अच्छा मुझे लग रहा है और उसका रंग भी बहुत अच्छा मतलब मुझ मेरे ऊपर बहुत अच्छा दिख रहा है और उसका कपड़ा है जो बहुत कम्फर्टेबुल लगता है तो ये वाला बहुत अच्छा जीन्स है और मेरे जो पैसे मैंने जो उस पर दी थी मतलब ख़रीदने के लिए मेरा मन थोड़ा दुखित हो रा था लेकिन अब मे ख़ुश हूँ क्योंकि मुझे अच्छा जीन्स मिल गया है